آپ شاید عالیشان سے بات کر رہے ہیں جی میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے ہوٹل سے بٹر چکن اور تندوری آرڈر کی تھی جی جی تین تندوری تھی ہاں مجھے آرڈر مل تو گیا لیکن معاف کرنا وہ آرڈر غلط ہے کیونکہ مجھے آپ کے ریسٹیورینٹ کا بٹر چکن کا ذائقہ یاد ہے آپ نے شاید غلطی سے کوئی اور سالن بھیج دیا ہے

ہاں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اسے درست کر کے واپس بھیج دیں

اور تندوری روٹی بھی کافی جلی ہوئی ہے اور باسی ہے ہاں اگر آپ اسے واپس لے کر میں نے جو آرڈر دیا ہے وہ دے سکتے ہیں تو بہتر ہے ورنہ میری رقم واپس کر دیں ٹھیک ہے بہتر ہوگا